दा जुगाव मबाइल बाहायदोना बे मबाइला जाबाय मोजांबो जादों आरो गाज्रिबो जादों अबेबा गाज्रिथारबो जादो मिथिबाय बि बोरै मोजां गाज्रि सोरबाबा गेम गेलेयो ना बे गेम गेलेनायाव खुदियाफोरा बांसिन माबा खालामो इन्ट्रेस्ट होयो खुदियाफोराबो बेखोनो नायो बे मबाइलखोनो सेरै सेरै इयाव नायनानै बिमा बिफाजो गाबलाय खबलाय जालायो मबाइल मोनाब्लानो इयावनो बबेबा मबाइलफोरखोबो सुख्रेब बायनानै होयो आरो बै गेदेर मानसियाबो बे गेम गेलेयो गेम गेलेनाया बे जाबबा जुबबाखोनो गेम गेलेनानै नायो मोजांब्लाबो नायो गाज्रिब्लाबो नायो खुनु खामानि दामानियाव अरा जाय मानसिया मबाइलजों गोजोमदों बे मानसिया माब्लाबाबो मोजां जाया माने मबाइलनि गियानखो मोनाखै इसोरो मबाइला मा गियान मबाइलनि गियानखो नांगौब्ला मोजां माबाखो नायनांगोन नोङो जेनेबा बाथ'रि फैयोना इफोरखो नायनानै मोजाङै खोनासंनांगो आरो मा मा बुंदों इफोरखो खोनासंनो नांगो जोंनियाथ' इदि खोनास'ङा मबिलाव खालि फाग्ला फाग्लि मोसानाय मुसुरनायखोसो नायो बिउनो मानसिफोरनि ब्रेना खाराब जालांजोबबाय आरो गेम गेलेनाय नायो इसोरो इयु जौगाखांनो हाया इसोरो दा जाय मोजांआ मोजां गाज्रिआ गाज्रि जोंबोथ' आरो मोजां खोथाजोबनो हायाना सोरनि मालायनि गोसोखो सोरबा मोजाङाव थायो सोरबा गाज्रियाव थायो सोरबाबा फाग्ला फाग्लिबो जायो मबाइल नायनानै जोंनि फिसाफोरखोनो बुंजायो जोंनियाबोथ' सान हर मबाइल नायनाया खामानि दामानि मावनो नागिरा इफोरबायदि आरो दा आरो मबाइलजो मोजांबो जादों गाज्रिबो जादों बिनि गेजेराव दङो मबाइला दा गथ' गथाइफोरनि ब्लाबो मोजांआव सोलिना दं आरो दा इखिखोनो बुंनानै आं फोजोबबायलै